बार्देस तालुक्यांत फामाद स्थळां आसात तें म्हणजे खोर्जुवें फोर्ट हनुमंत देवूळ सेंट जेरोम इगर्ज श्री लेयराई शिरगांवां फोर्ट आग्वाद सेंट्रल जेल आग्वाद लायट हावस आग्वाद म्हापसा मुनसिपल मार्केट हत्तेचें गार्डन आनी दर्या वेळो ह्या सगळ्या जाग्यांचेर केन्नाय वचपाक मेळटा फक्त फोर्ट आग्वाद लायट हावस आनी आग्वाद जेल हांकां वचपाक पयलीं परवानगी घेवची पडटा ताका पन्नास रुपयाची प्रवेश फी आसा चड वेळ घालोवपाक लोक बाजारांत देवळांनी तशेंच दर्या वेळेर वयतात